में बी नार्थ च रौह्ने आह्ली आं ते जेह्ड़ी साड़ियां इत्थे मेन जेह्ड़ियां डिश्शां न ओह् ऐ राजमांह् चावल चने ते जेह्ड़ियां अस चने भठूरे बनान्ने आं होर चपाती होई गेई ऐ क्यूर बनान्ने आं अस ते जेह्दी कि मतलब कि ज्यादा जेह्ड़ी फेमस डिश ऐ साढ़ी ओह् राजमांह् चावल ते कड़ी चौल होई गे राजमांह् चावल होई गेआ साढ़े इत्थे हलवा बी ज्यादा बनांदे न ते होर अस केईं बारी कुसै दे घर परौह्ने जन्ने आं ते उत्थे बी ज्यादा फेमस जेह्ड़ी ऐ साढ़े राजमांह् चावल गै अस ज्यादा उसी ज्यादा पसंद करदे न लोक ते होर हां होर साढ़े इत्थे मटर पनीर जेह्ड़ा ऐ ओह् बी जादा बड़ा फेमस ऐ ओह् बी अस जादा बनान्ने आं मटर पनीर बनान्ने आं अस ते जेह्ड़े लोक अस बड़े चाऽ कन्नै खन्ने आं क्योंकि अस नार्थ च रौह्ने आह्ले इत्थें ज्यादा जेह्ड़े ऐ चावल जेह्ड़े न ओह् बी साढ़ी घरा दी खेती ऐ ते अस जेह्ड़े चावल न ते ओह् बी लोक बड़े चाऽ कन्नै खंदे न ते होर चने पूड़ी न ओह् अस ज्यादा बनान्ने क्योंकि कोई कोई मेन ध्यार होई जाए ओह्दे बाद आस्तै चने पूड़ी मटर पनीर राजमांह् चावल जेह्ड़ा अस बनान्ने आं होर इक साढ़े मेन आई जंदा अंबल ते अंबल बी अस जेह्ड़े लोक बडा ज्यादा पसंद करदे न ओह् ज्यादा साढ़े इत्थै ब्याह् शादियें च जेह्ड़ा अंबल जेह्ड़ा ओह् बनाया जंदा ऐ ते मिगी जेह्ड़ा सारा किश एह् जेह्ड़ा बनाने गी आई जंदा ते में इ'यो बनान्नी आं कोई मेन ध्यार होन साढ़े कुछ बी ते अस जेह्ड़ा ओह् बनान्ने आं ते साउथ जेह्ड़ा साउथ फूड ऐ ओह् अस हैनी बनान्ने ते नां सानूं मतलब कि बनाने आंदा जादा सानूं अस नार्थ च रौह्न्ने होर सानूं नार्थ दा खाना जेह्ड़ा उऐ आंदा बनाना हां होर अस कन्नै आई जंदा डोसा बी आई जंदा बनाने ते ओह् साउथ च आंदा ते ज्यादातर साढ़े ते परांठे साढ़े हां आलू आह्ले परांठे जेह्ड़े न ते पंजाब च ज्यादा ओह् मक्की साग चलदा लेकिन साढ़े इत्थे नार्थ च बी साढ़े लोक चावल दी चावल दियां रोटियां पकांदे जियां सर्दियें दा सीजन आए दा मोसम ते एह्दे बिच्च अस लान्ने साग सरसों दा साग चावल दी रोटी ते ढोडा होई गेआ जिसी अस ढोडा आखने आं साढ़े इद्धर ज्यादा सर्दियें च इयो साढ़े ज्यादा चलदे न ढोडे ते साग साउथ जेह्ड़ा साउथ खाना जेह्ड़ा होंदा ओह् बडा टफ ऐ साढ़े बास्तै ते ओह् सानूं ज्यादा पसंद बी हैनी आंदा पसंद बी हैनी आंदा ते जेह्दे च ज्यादा असेंगी जेह्ड़ा लाइक जेह्ड़ा अपना पसंद करने आं ओह् सानूं नार्थ दा खाना जेह्ड़ा अच्छा लगदा हां होर ज्यादा इद्धर मैगी जेह्ड़ी ऐ निक्की निक्कियां डेली च थोह्ड़ा हारा अपना रुटीन च आई जंदी मैगी जेह्ड़ी ऐ मैगी अस बनाई लैन्ने आं जेह्ड़े बच्चे इसी बड़ा ज्यादा पसंद करियै ते खंदे न इसी मैगी दी ते न्यूडल होई गे साढ़े इद्धर मोमस मोमस ते अज्जकल सारे लोकें दे बडे फेवरट होई गेदे न मोमस ते अस बस इ'यो कुछ चीजां न जेह्ड़ियां अस पसंद करने आं अपने इद्धर हां एह् सब कुछ में बनाई लैन्नी आं साढ़े घर सारे गै ज्यादा पसंद करदे न होर इस करियै असें आपूं गै साग बनाइयै ते आपूं खन्ने आं होर घरा दा खाना जेह्ड़ा आपूं बनाना ओह् बड़ा सेह्त बास्तै अच्छा होंदा ऐ अस साफ सफाई च खाना बनान्ने आं ते हां होर मेरे पापा जेह्ड़े न ओह् बी बड़े पसंद करदे न एह् सारा फूड जेह्ड़ा ऐ नार्थ दा राजमांह् चावल जेह्ड़े हां फेवरट होंदे न साढ़े इद्धर सारे दे साढ़े बी बड़े ज्यादा फेवरट न संडे दी ते स्पैशल साढ़े इत्थे राजमांह् चावल न जेह्ड़े ओह् बनने गै बनने होंदे न हां हर संडे हर ऐतवार जेह्ड़ा अस जे राजमांह् चावल न हर इक घरै बिच्च साढ़े इत्थे ग्रांऽ च हर इक घरा बिच्च राजमांह् चावल जेह्ड़े ओह् हर ऐतबार जेह्ड़े बनने गै बनने होंदे न तो मेरी मामा गी जेह्ड़े ज्यादा पसंद न राजमांह् चावल होर साग सर्दियें दे दिनें च ते साग जेह्ड़ा ओह् हर दिन साग जेह्ड़ा हा कन्नै लैना गै लैना हर इक सब्जी कन्नै जेह्ड़ा साग हरी सब्जी होंदी ऐ ते ओह्दे बास्तै जेह्ड़ा सानूं सेह्त जेह्ड़ी ऐ अच्छी रौंह्दी ऐ साढ़ी स्वस्थ रौह्ने ओह्दे कन्नै अस होर जेह्ड़ी पालक ऐ ओह् साढ़ी अक्खां बास्तै बी साढ़ी रोशनी बास्तै बी अच्छी होंदी ऐ हां साउथ इंडियन जेह्ड़ा साढ़ी सेह्त बी खराब करदा होर सारा मैदा बिच्च कीते दा होंदा जेह्दी बजह् कन्नै सानूं ओह्कड़ा फूड जेह्ड़ा पसंद नेईं ऐ नार्थ इंडियन जेह्ड़ा लोकें दी साउथ जेह्ड़ा फूड ऐ ओह् उ'नेंई शैल लगदा बड़ा इन्ना पतला पतला बेकार होंदा इ'यां सांभर होई गेआ इडली होई गेई तुस जेह्ड़े साढ़े नार्थ दे जेह्ड़े लोक न ओह् हैनी पसंद करदे होर इ'यां ओह्दा कोई स्वाद बी नेईं आंदा सानूं